भारत पर्बके देश कहल जाइयै भारतमे बहुत पर्ब मनाइल जा रहल अछि हिन्दूके पर्ब भऽ गेल दुर्गा पूजा होली दीपावली रक्षा बन्धन गणेश पूजा मोहम्मडनके पर्ब भऽ गेल ईद मुहर्रम चेहल्लुम पंजाबी सभके भऽ गेल बैसाखी गुरु पर्ब इसाइ लोगोंके पर्ब भऽ गेल इसाइ लोगोंके पर्ब भऽ गेल गुड फ्राइडे इस्टर बड़ा दिन दक्षिण भारतके पोंगल पर्ब अछि ओणम पर्ब भऽ गेल संथाली लोकके पर्ब होइया बीहू सरमा पर्ब होइया एहिमे उत्तर भारतके सीतामढ़ी जिलाके लोक दुर्गा पूजा होली बहुत धूमधाम बहुत धूमधामसँ मनबै छथि एकर अलावे एहिठाम छठि पर्ब भी मनायल जाइया छठि पर्बमे सूर्य देवता आओर हुनकर बहीन षष्ठी माताके पूजा होइ छनि एहिठामके लोक एहि पर्बके आस्थाके पर्ब मानै छथि ई पर्बके कयलासँ बहुत तरहके आदमीके एकाग्रता बढ़ै छै आओर मानसिक तनाव कम होइ छै आओर स्वास्थ्यके लेल भी पर्ब बहुत अनिवार्य है एहिठाम दुर्गा पूजा भी बहुत धूमधामसँ मनायल जा रहल है दुर्गा पूजामे माता दुर्गाके प्रतिमा एहिठाम बनै छै आओर दस दिन तक ई पर्ब चलै छै दसो दिन भरि लोक स्नान ध्यान नया कपड़ा पहन पहिरकऽ जाइ छथि दुर्गा माता मन्दिरमे प्रणाम करै छथि पूजा अर्चना करै छथि शुभ कामनाके लेल मङ्गै छथि होली भी एहिठाम रङ्गके त्यौहार अछि एहिठाम एक मास पहिनेसँ लोक होलीके गीत ढोल मजीरा सभ बजबै छथि आ बहुत धूमधामसँ एहिठाम लोक करै छथि होलीसँ एक दिन पहले एहिठाम होलिका दहन होइया ओहिमे गाँवके बुजुर्ग लोक नौजवान बच्चा सभ जाकऽ होलिका दहन करै छथि होलिका दहनके बाद एहिठाम जेहै रङ्ग उड़ायल जाइया गुलाल उड़ायल जाइया एहिठामके सभी सभ लोक अपन एक दूसरेसँ गलेसँ गले मिलै छथि आओर रङ्ग त्यौहार खेलै रङ्ग ओ खेलै छथि एक दूसराके खुशीके बधाइ दै छथि एहि लेके ई त्यौहार जेहै बहुत अनिवार्य है एहि लेल पाबनि तिहारमे छुट्टी भी बहुत महत्वपूर्ण अछि